جی سر جی سر میں موبائل اسٹور سے بول رہا ہوں کیا چاہیے سر آپ کو سر کون سا فون چاہیے سر کتنے رینج تک کا لیں گے آپ جی سر دس ہزار میں آپ کو ایم آئی کا اور یہ ویوو کا فون جو ہے ہمارے پاس نیا فون ہے فور جی ہے سر تو آپ سر آن لائن لیں تو آپ سر فائنانس کروائیں گے یا پھر کیش میں لیں گے سر جی سر آپ تو آپ میرے اسٹور پہ آئیےاور بہت ساری موبائل ہیں آپ دیکھ کر کے پسند کر کے لیجیے گا دس پرسنٹیج آپ کو ہم ڈسکاؤنٹ کر کے دے سکتے ہیں سر جی سر سر ابھی تو میری دُکان آدھے گھنٹے میں بند ہو جائے گی سر اُس حساب سے صُبح میں دس بجے کے بعد ہم سے مل سکتے ہیں سر جی سر ایک مرتبہ آپ ہمیں سر دس بجے ہم آپ کو دُکان پہ مل جائیں گے آپ مجھے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے سر آفر ہے سر ابھی اور آفر میں ہم آپ کو گفٹ بھی دیں گے سر آپ میرے شاپ پہ ایک مرتبہ آئیے جی سر آپ میرے آپ میرے اسٹور پہ آئیے ہم آپ کو جو بھی آفر ہے آپ کو آفر ہم بتائیں گے سر جی سر ویسے اگر آپ دس ہزار پار اگر جائیں گے تو بہترین سے بہترین فائیو جی موبائل ہم آپ کو دے سکتے ہیں سر جی سر ہمارے پاس تو بہت رینج تک کا موبائل ہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار تک کا فون ہے سر ویسے آپ کو دس ہزار تک کے رینج میں بھی مل جائے گا سر ٹھیک ہے اوکے سر

اوکے سر